हाँ मैम नमस्ते क्या आप कपड़े की होलसेलर बोल रही हैं आप वहाँ की मैनेज़र बोल रही हैं तो क्या मैं आपके यहाँ से थोक में कपड़ा लेना चाहती हूँ छोटे बच्चों के लिए मेरी अभी छोटी दुक़ान है वहाँ पर छोटे बच्चों के कपड़े रहते हैं तो आप कितने थोक तक दे देंगी अच्छा तो क्या आप थोड़ा पैसा कम कर देंगी उसमें अभी तो मेरी नई नई दुकान ही खुली है और अभी तो शुरू शुरू में खोले ही हैं छोटे बच्चों का कपड़ा है अब थोड़ा बहुत तो कम कर दीजिए थोड़ा सस्ती क्वालिटी का दे दीजिए और महँगे का भी थोड़ा पैसा कम कर दीजिए सस्ते सस्ता वाला बच्चों का दे दीजिए और थोड़ा अच्छी क्वालिटी का दीजिए उसे भी सस्ता कर दीजिए हाँ तो आप थोड़ा पैसा कम कर दीजिए ना जैसे कि आप तीन हज़ार कम कर दीजिए तो अभी मेरी नई नई दुकान ही है छोटी सी है अभी उसमें कोई कमाई हुई नहीं है तो आप थोड़ा सस्ता कपड़ा का रेट बताइए छोटे बच्चों का जो अच्छी क्वालिटी के थोड़े कम अच्छी क्वालिटी के हों हाँ तो आप हमको सौ सेट सस्ती क्वालिटी का दे दीजिए और हमको पाँच सेट अच्छी क्वालिटी का दे दीजिए बढ़ियाँ क्वालिटी का और थोड़ा उसका पैसा कम कर दीजिए अच्छा तो हमें थोड़ा पैसा कम करना है अभी तो मेरी नई दुकान ही है कैसे हम कर पाएँगे अभी तो उतना पैसा भी नहीं एडजस्ट हुआ है हाँ तो आप हमको सौ सेट सस्ती क्वालिटी की दे दीजिएगा और पाँच सेट महँगी क्वालिटी की दे दीजिएगा और कपड़े आप भेजेंगी कि हमको आना खुद खुद लेने आना पड़ेगा कि आप अपने किसी आदमी से भिजवाएँगी ठीक है आप मेरी दुक़ान तक आ जाएँगी तो हमको आना पड़ेगा ठीक है कितने टाइम पर आएँगे आपकी दुक़ान कितने टाइम तक चलती है कितने टाइम तक हम आ जाएँगे दस बजे ठीक है ठीक है मैम नमस्ते हम आएँगे नमस्ते मैम